म्हजो खाजगी उद्देश म्हणल्यार म्हजो बिझनस जो मिठाइ करपाचो तातूंत हांव लग्नाचे लाडू चवथीक नेवऱ्यो शेव चुवडो बेसन तशेंच दिवाळेक तिकट फोव गोड फोव पिठ्याचे लाडू चकऱ्यो शंकरपाड्यो अशे वेग वेगळे पदार्थ करतां धेन जे खुबूच रूचकर आसता आनी हो म्हजो बिझनस म्हाका ह्या गांव देशाच्या कोनशा कोनशान पावोवपाक जाय जो कोण जो कोण म्हाजे पदार्थ हे खाता ताका सदांच म्हजी याद येवपा जाय म्हजो हो बिझनस म्हाका खूब व्हडलो करपाक जाय जेणें करून म्हज्या बिझनसाचें एक नांव जावपाक जाय हो म्हजो बिझनस वाडोवपाक आनी म्हाका फुडें सरपाक जी प्रोत्साहीत करता तो म्हजो मांव ताणें हो बिझनस खूब ल्हानपणाच्यान सुरू केल्लो आनी अंयशी पिरायेचेर सुद्दां तो करतालो तेचें खाशेली म्हणल्यार लाडू लग्नाचे मोव लाडू बेसन हे तेजे खाशेले मिठाइ आशिल्ली ताका पळोवन हांव सदांच प्रोत्साहीत जातां अशें दिसता जर समज तो अंयशी वर्सांचे पिरायेचेर सुद्दां काम करूंक शकता जाल्यार हांव कित्याक ना करूंक शकना हांव जाता म्हजें थकलें सुद्दां जाल्यार हांव म्हाका ताची याद येता अशें दिसता की हांव कांयच न्हय ताच्या फुडल्यान तो इतलो जाणटो आसून सुद्दां ताची जी कला आसा ती तो सदांच आवडीन करतालो ताका कोणीय घरा आफयताले तर थोडे जाण घरा कडेन ऑर्डरी दिताले पूण तो केन्नाच थकनाशिल्लो तें पळोवन अशें दिसता की जर अंयशी वर्साचो पिरायेचो मनीस जर समज थकना जाल्यार हांव इतलें भुरगें आसून सुद्दां कशें थकतलें हें म्हाका चितून हांव केन्नाच थकलें सुद्दां जाल्यार अशें दिसना की हांव थकलां म्हणून म्हाका दिसता जर तो करूंक शकता जाल्यार हांव कित्याक ना म्हणून हांव जाता तितलें काम करतां जेणें करून म्हजें मांवाचें नांव ह्या जगांत प्रसिध्द जावचें जें तेणें म्हाका शिकयलां हांव केन्ना करिनाशिल्लें पूण मावांक पळोवन पळोवन ताचे कडल्यान शिकून हो म्हजो बिझनस हांवें वाडयलो आनी ताच्या खातीर हांव हें पावल घेवन फुडें सरलें अशें दिसता की तेणें जरी तर म्हाका शिकोवंक नाशिल्लें जाल्यार हो म्हजो उद्द्योग फुडें सरचोच नाशिल्लो हांव तें शिकूंक पावचेंच नाशिल्लें पूण ताच्या ह्या शिकवणे खातीर हो म्हजो बिझनस जावं फुडें सरलो असोच तो फुडें सरचो आनी म्हज्या मावांचें नांव वयर काडचें